मूंखे मुंहिंजे मम्मी पापा जे शादीअ जा फ़ोटो पया आहिनि हुन में फ़ोटो कॉपी जेकी आहे तमामु ख़राब आहे छाकाणि त पेणों जेकी केमरा यूज़ थींदी हुई हुन में नॉर्मल लेंसेज़ यूज़ थींदा हुया जंहिंजे कारण फ़ोटो कॉपी में डोट डोट ईंदा हुया हिन खां पोइ हाणे जेकी केमरा ईंदियूं आहिनि हुन में डिजिटल सिंगल लेंसेज़ यूज़ थींदा आहिनि जंहिंजे कारण फ़ोटो कॉपी तमामु सुठी लगं॒दी आहे त हाणे जी जेकी फ़ोटो कॉपी आहे हुन जी वैल्यू जाम आहे